जि सुनाया मो मोजां सुनानै फिथाखौ मोजां सुनानै बा मोजां जखा लानानै सुनो गोनां जायो डिजाइनखौ दिहुननो गोनांब्ला जों सानफ्रामबो सुना लानानैसो बेखौ सुथाबनो गोनां जायो सुथाबनाया जखाया सुनायनि जखाया गोरोन्थि जायोब्ला मोनसे ब्लाउस सुनोब्ला बे जोङो बेनि ब्लाउसनि महरखौ मोनहैफिननाय जाया मानो होनोब्ला जखा गैयाबा जोङो जिखौ सुथाबनो हाया मोनसे जखा थाखाब्लासो जखा लाखाब्लासो जिनि जिखौ मा डिजाइनाव सुनो नागिरदों बेखौ मोनहैनो हायो बेनो आगर एरनायफोरावबो माने नोङो खुन्दुंखौ मोजां साननानै लायाबा आगरखौ मोजां मोनहैनो हाया आगर गावनि नों एरनो नागिरनाय गाव एरनो नागिरनाय आगर बायदि जाहैआ खुन्दुंनि हिसाबा गोरोन्थि जायोब्ला आगरनि हिसाबाबो गोरोन्थि जाहैगोन मानि आगरखो मोननो हानाय नङा नोंनो मा डिजाइननि आगर नांगौ बिदिखो नोङो मोननो हानाय नङा मानो होनोबा खुन्दुङा दोंसे खमब्लाबो एबा दोंनै खमब्लाबो साननाया जुदि ओह भुल जायोब्ला आगरनि एरनायाबो भुल जागोन थिग बिदिहायनो जि सुनायावबो नोंनि सुनानै लानाय जखाया गोरोन्थि जायोब्ला जोङो जिखौ सुथाबनो हानाय नङा बेखायनो जि सुयोब्ला जोङो फास्ट टाइम जोङो मेजारमेन्ट एबा जखाखौ लाग्रोनांगोन थिग बिदिहायनो आगर एरोब्ला स्टारथिङाव जोङो फार्स्ट टाइम जोङो ओम खुन्दुंनि खुन्दुंखौ साननानै लाग्रोनांगोन